हेल' अ दङ है लकेलनिनो अमा देसि दङ दसथा अ

आङो बुन्दाया फास हाजार अ बांद्रायाखैदां माथो दायो दाम जासोदों मालाय हा बुन्दिया ओइ बुन्दिखौ साराय थिन हाजार सारि हाजार बिदियाव हरगोन जमायै लांगोन ए देलाय एकस' दुइस'सो गारना हरजागोन खोमा मिलायना आयो हानाय नङादां बारा जोंहाबो गुन्दै बायनायाव बिराद थाङोना मिलायलायनानै हरजागोन गुन्दैफ्राबो बिराद दाम जाबायना दायो औ खम खम जागोन दां आयु हा हरनो माने एसे दाम होबावदो बाल खम जायोना सारि हाजारा खम जायो हा ए जानाय नङादां इसे खमाव

खम जायो इसे होबाव नङाबा साननैसो उनाव लांफै दामखौनो होथाराखै माथो दा दामा गोसा जादोंसो

हा बारा बेमार जाथ'वाखैहाय जोंनिथिं अमायाबो बारा बैसो जायाखैना गिदिरा गिदिरानो मोजां जादों गब्ल'दों माथो अमा फिसाया आयु भिटामिन होआखै न'नि माबायानो गुन्दैआनो सिरा गुन्दैनो मा गुन्दैनो आरो ओंखाम संनानै होयोना माइरं इंखुरनि

ए मुलि होआखै मुलि होआ जोंहा भिटामिन थिथामिनबो होआखै लकेलनिना जानला मानलानो देरदों मोजाङानो जादों अ दे सारि हाजार साराय सारि हाजार होदोमा बुन्दाखौ अ बुन्दिखौबो बत्रिसस'सो होदो जागोनना ओरैनो दे जागोन दे होनबालाय अ जागोन दे दा फैबानो जाबाय दे ओं ओं दा फैबानो जाबाय ओं दे